हॅलो ओला कंपनी उलयता म्हाका एक टॅक्सी बुक करपाची आशिल्ली फ्रोम केपें टू पणजी तें पणजी परशुराम स्टॅच्यू आसा थंय तुमी कितले पयशे घेतले आं आनी कितले किलोमिटर्स ते केपें टू पणजी

हांव तुका अड्रेस वॉट्सेप करतां ते जाग्यार यो हांव तुका वायट कुर्ता घालून आसतलें हां आनी म्हाका नेक्स्ट मॉर्निंग येवपाचें आसा सो तें बीन तुमचे टोटल पयशे सांगात कारण तुमकां थंय रावपाक पडटलें हय तशेंच म्हाका पणजीसून केपें पावोवपाचें आं म्हाका टोटल पयशे सांग कितले लागतले ते

फिफ्टीन थाउजंड हां मातशें कांय कमी जावपाना हां ओके टॅन थाउजंड बी हां ओके टॅन टाउजंड न्ही आं ओके आं ओके थैंक यू